میں عام طور پر فارم پر زیادہ وقت نہیں گزارتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر مرد حضرات ہی فارم وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر وقت گزارتے ہیں یا پھر فارم کے جو کام ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہی کرتے ہیں اور فارم پر جا کے اپنی کاشتکاری کے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے کام وہیں پر کرتے ہیں خاص طور پر جب ہم لوگ کاشتکاری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں کاشتکاری صحت کے لحاظ سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ کاشتکاری ہر ایک کے بس کی بات ہو نہیں ہوتی ہے کاشتکاری کرنے کی بہت ہمت اور مضبوطی چاہیے ہوتی ہے جوکہ آج کے زمانوں میں دیکھنے کو کم ہی ملتی ہے کسان لوگ صبح کے وقت ہی اٹھ کر کاشتکاری کے لیے نکل جاتے ہیں اور پورا دن اپنا وقت کھیتوں میں اور فارم پر گزارتے ہیں کاشتکاری ہی ایک ایسی چیز جو ہمارے لیے اناج وغیرہ کا انتظام کرواتی ہے